हॅलो म्हजें नांव वेंकटेश गुरुप्रसाद प्रभु वेर्लेकर हांवें ओला ऍप वयल्यान एक कॅब बूक केल्ली फ्रॉम दुलेर म्हापसा टू दाबोळीम एयरपोर्ट बट म्हाका आतां मेसेज आयली की म्हजी फ्लायट रद्द जाल्या म्हणून हांव म्हणटा की म्हज्या पाकीटांत हावें देड हजार रुपया पे केल्ले ते रिफंड करात